आ आबके जबानामे चललै फिलिम सब चललै अच्छा अच्छा फिलिम चललै अच्छा अच्छा आदमीके ई जबानाके ई सब लड़का लड़कीके फिलिम पसन्न आबैत छै तऽ आब पहिलुकबा लोगके ई सब फिलिम नहि अच्छा लागैत छै देखैमे कहलक नहि ई अच्छा फिलिम नहि हइ ई सब गन्दा फिलिम हइ आ पहिलुकबा फिलिम सब कऽ गाना सुनैमे अच्छा लागै रहै बढ़िआँ फिलिम रहै धार्मिक फिलिम चलै रहै बहुत अच्छा अच्छा फिलिम चलै रहै पहिने आब ओ सब फिलिम नहि रहलै यऽ आब पिक्चर जे दिअ लागलै कोनो गन्दा दिअ लागलै कोनो धार्मिक नहि चलैत छै पहिलुकबा बहुत सुन्दर फिलिम सब दै रहै तऽ लोग आदमी देखै रहै आ गनो सब बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ दै रहै तऽ गाना सुनै रहै आदमी सब सब आ आइकाल्हिके फिलिम सब चललै गने सब अच्छा नहि रहै छै कोनो कोनो गाना अच्छा रहल कोनो कोनो नहि अच्छा रहल तऽ हमरो सबके फिलिम देखै छियै जे अच्छा लगै छै धार्मिक फिलिम रहै छै ओ देखै छियै जे नहि अच्छा फिलिम रहै छै ओ सब नहि देखै छियै तऽ आइकाल्हिके फिलिम सब तऽ निकललै यऽ कोनो कोनो बढ़ियो फिलिम रहै छै कोनो कोनो नहियो रहै छै कोनो जे फिलिम अच्छा रहल तऽ सब आदमी मिलके सब परिबार देखै छियै फिलिम सब अइसन बात नहि छै गनो सुनै छियै सीरियलो देखि लै छियै आ पहिनलुकबा फिलिम हमरा सबके देखै रहियै तऽ खाली सदे पिक्चर दै रहै सदे पिक्चर दै रहै तऽ सदो पिक्चर देखैत ओतेक अच्छा मजा नहि आबै रहै आ राम तेरी गङ्गा मैलीसँ फिलिम हमरा आरके देखलियै रहऽ तऽ ओ सब फिलिम बहुत बढ़िआँ धार्मिक फिलिम रहै अच्छा लागलै देखै लऽ यहाँसँ मुरलीगञ्ज चलि जाय रहियै गाड़ीसँ रिजर्व करि कऽ देखै खातिर हमरा सबके नजदीकमे नहि रहै हॉल मुरलीगञ्ज चलि जाय रहियै सिंघेश्वर चलि जाय रहियै देखै लऽ देखै रहियै तऽ अइ सब फिलिम धार्मिक फिलिम रहै देखै रहियै अच्छा लागै रहै आइकाल्हिके जबानामे फिलिम ओतना बढ़िआँ नहि लागै छै आइकाल्हि तऽ घरे बैठल टी बी पर लोग देखऽ टीबी पर देखैत छियै तऽ जे अच्छा फिलिम छै देखै छियै नहि अच्छा छै नहि देखै छियै जे अच्छा गाना सुनै छियै सुनै छियै गाना नहि सुनै कऽ रहै छै नहि सुनै छियै अगर मन करलक अभी सुनैके तऽ सुनै छियै आ नहि सुनैके मन करै छै तऽ नहि सुनै छियै कभी रातिमे भए जाइत छै तऽ कभी गाना सब बढ़िआँ रहल सुनलहुँ गाना सुनलहुँ जे एकटा फिलिममे गाना रहै राम तेरी गङ्गा मैली ई सब फिलिम देखै रहियै अच्छा लागै रहै सुनैमे आ आ सबसँ अच्छा गाना छै हमरा सब कऽ देखै रहियै जे कुली नंबर वन के गाना देखै रहियै जेठ की दुपहरमे गरमी लगे सइयाँ गरमी लगे ई सब गाना सुनैमे अच्छा लागै रहै ई सब सुनै रहियै गाना आ मेरी फिलिमके गाना सुनै रहियै आ जे मै नाचूँगी हिलाके रुमाल आँगनमे ई सब गाना सुनैमे अच्छा लागै रहै ई सब सुनै रहियै आ बहुत तरह कऽ फिलिम छै एखनि ओतना धिआनेमे नहि छै लेकिन बहुत फिलिम छै जे अइसन गाना सुनै छियै हमरा सबके घर बैठल तब जभी टाइम मिलै छै तऽ सुनि लै छियै देखि लै छियै ई सब आ कही धार्मिक फिलिम आब ओतना धार्मिक फिलिम तऽ नहि चलै छै पहिने चलै रहै धार्मिक फिलिम धार्मिक फिलिम देखै रहियै आ भक्ति फिलिम देखै रहियै भक्तियो फिलिम देखि लै रहियै आ आब नहि भक्ति फिलिम चलै छै आ नहि देखै छियै आबसँ तऽ फिलिम सब चललै दोसरे दोसरे फिलिम सब तऽ उ सब फिलिम ओतना अच्छे नहि लागै छै देखैमे आ नहि देखै छियै इहए सब फिलिम सब देखै रहियै सबकिछु आब ओतना नहि टाइम मिलै छै नहि देखै छियै आ नहि ओतना अथी रहलै चॉइस रहलै ओतना देखैके नहि देखै छियै की बताएब एतनी बताबै छी जे मनके बात छै मन भेल तऽ देखलहुँ आ नहि मन भेल तऽ नहि देखैत छियै इहए सब ओतना आब टाइमो नहि छै आ ओतना नहि आब ओतना दिमाग रहलै हमरा सब कऽ देखै कऽ ओतना फिलिम तिलिम आ नहि ओतना देखै छियै आ यही बात कहै छी आब एतना अइसे बेसी की कहम फिलिम आरके बारेमे धार्मिक फिलिम ओतना नहि रहलै आ नहि देखैत छियै आओर सब की कहम यही सब देखते रहै छियै आओर आब की पूछै छियै फिलिम कऽ बारेमे यही सब आओर कोनो कोनो गाना हय छै सुनैत छियै देखैत छियै मन भेल तऽ देखलहुँ चित्रहार पहिने हमरा सबके बेसी देखैत रहियै चित्रहार गानामे दै रहै बढ़िआँ बढ़िआँ गाना दै रहै चित्रहार देखै रहियै जादा आब ओतना नहि देखै छियै आब गाना सब ओते बढ़िआँ नहि दै छै चित्रहार नहि दै छै पहिने चित्रहार सब एक पर एक दै रहै जे हमरा आर कऽ आधा घंटा एक घंटा देखि लै रहियै बैठके सबकिछु सुनै रहियै गाना सब